हैलो हरदासमल होटल मां था ॻाल्हायो मूंखे चाइनीज़ ऑर्डरु करिणो आहे नुडल्स एंड मंचुरियन मां सोनारा गलीअ जे पासे बजरंग पैलेस पहिरें माड़े ते रहंदी आहियां